औ आं गांसे बिजाब फरायफेरबाय आं बे बिजाबखौ फराया सानदोंमोन मानोना आंनि लोगोआ फरायबाय थानो थिननालाय आं बे बिजाबखौ फरायदोंमोन बे बिजाबनि मुङा 'जुजायनि अर' बे सल'आव गोबां दुखु आरो जेंनाजों मोगा मोगि जानांनाय बेनिखायनो आं बे बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दुखुबो मोनदों बे बिजाबा सानै सेंग्रा सिख्लानि बेलायाव लानानै लिरनाय बे सेंग्रा सिख्ला सानैया गावसोर सानैजों जोबोद मोजां मोनलायोमोन उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायोमोन आरो बिसोरहा हिनजावसाया गोबां गोरिब न'खरनिमोन आरो हौवासाया धोनि न'खरनिमोन दैमा सेरावमोन न'आ हिनजावसानिया आरो हौवासानियाबो मोनसे बिसोरनि गामियाव मोनसे दै सोरमाङा होननाय दंमोन बे दैया बिसोरनि गामिखौ दै बाना जानानै खुरखानानै लांनानै बिसोरनि सम्फ'थिफोरा गैया जालांदोंमोन बेनि थाखायनो हौवासानि बिमा बिफाया गुबुननाव रां दाहार लानानै बिखौ फोरोंदोंमोन हौवासाखौ बेयावनो बे हौवासाया गुबुन सिख्लाखौ जुलि लानो गोनां जायो आरो बै हिनजावसाखौ गारनो गोनां जायो बेयावनो बै हिनजावसाया फाग्लिबादि जादोंमोन बे हौवासाखौ मोनैनि आरो हौवासायाबो जौ फाग्ला जादोंमोन बे बिजाबखौ फरायनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरो गाबदोंबो मानोना बे बिजाबा गोबां दुखुजों फोरमायनाय बेनिखायनो आं बे बिजाबखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिजाबाव गोबां समाजनि बागैबो बुंनाय दङ मानोना बे बिजाबा सासे सेंग्रा सिख्लानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे बिजाबखौ फरायनानै आं गावखौनोगाव जोबोद मोजां मोनदों